हैलो म्हाराज ओह् टिकट करानी ही ना म्हाराज एह् इद्धर फ्लाइट दी फ्लाइट दी केह् आक्खा दे म्हाराज म्हाराज मुंबई जाना मुंबई जम्मू जम्मू दा मुंबई म्हाराज बिज़नेस क्लॉस बिज़नेस क्लॉस हैलो म्हाराज जम्मू तों जाना जम्मू तों मुंबई मुंबई म्हाराज ओह् बिज़नेस क्लॉस म्हाराज जाने दा टैम केह् ऐ म्हाराज एह् म्हाराज इंडिगो दी ते सनाओ मिगी रातीं दे टैमें दी सनाओ रातीं दे टैमें दी सनायो म्हाराज रातीं दे टैम दी अं ठीक ऐ म्हाराज म्हाराज ठीक ऐ रातीं साढ़े ग्यारहां बजे धोड़ी होई जाह्ग टिकटां दो गूगल पे करना गूगल पे चलाने होने नी चलो नंबर केह् नंबर बोलेओ म्हाराज ओके म्हाराज